हम ऑनलाइन शॉपिंग करनाइ पसन्द करै छी एहि ऑनलाइन शॉपिंगमे हम मिन्त्रासे साड़ी ऑर्डर केलहुँ जाहिमे चारि साड़ीमे से एक साड़ी नीक नहि छलै कॉटन कहिके ओ साड़ी देल गेल चूँकि लेकिन ओ साड़ी शिफोन छलै मुदा प्रिन्ट ओकर नीक छलै ताहि लेल हम राखि लेलहुँ मुदा ओकर कपड़ा से हम सन्तुष्ट नहि छलहुँ